मेरा नां प्रिया कुमारी ऐ ते में तुसें ई दस्सन लगी आं साढ़ियां ट्रडिशनल गेमां केह् न साढ़े इत्थै दियां ट्रडिशनल गेमां कबड्डी होई गेई जां भी संतोलिया होई गेआ अस इ'यै नेही गेमां खेढी खेढी खेढियै खेढी खेढियै अपना कल्चर ट्रडिशनल कल्चर बचाई रक्खने आं डोगरा कल्चर बचाई रक्खने आं डोगरी दी गल्ल आई ऐ हून इत्थै जि'यां नच्चियै डोगरी डोगरी गी गै इत्थै बड़ी मानता देनी ऐ असें क्योंकि साढ़ै बोलदे गै डोगरी न जि'यां साढ़े दादा दादी डोगरी बोलदे न ते उत्थुआं दा मम्मी डैडी होरें बी डोगरी गै सिक्खी उसतूं बाद हून उ'नें ई इंग्लिश हून न उ'नें ई इंगलिश औंदी डैडी मम्मी फ्ही थोह्ड़ी थोह्ड़ी हिंदी बोल्ली लैंदियां न अबो दादी दादू थोह्ड़ी न औंदी ऐ उ'नें ई ते डोगरी गै औंदी ऐ इस्सै गल्लै इत्थै ओह् डोगरी उ'नें ई दस्सेआ खो खो कबड्डी खेढनी संतोलियां खेढनी कि'यां रली निलियै गेमां खेढनियां कम्म करना में घरै दे सारे कम्म करने पौन उं'दा केह् फायदा अस जि'यां गेमां खेढने होने जि'यां संतोलियां ओह्दे च उट्ठना बौह्ना ताईं तोहाईं ओह्दे कन्नै असें ई केह् फायदे न ओह्दे च एह् ही असें ई फायदे जि'यां अस चलगे उन्ना साढ़े शरीर ई रैस्ट ऐ ठीक रौह्ना साढ़ा चलने दे तरीके बी असें ई पता लोड़दे जिन्ना अस चलगे दौड़गे साढ़ी बाड्डी बी तंदतरुस्त रौह्नी ऐ साढ़ी खानपान दियां चीजां बी असें ई ध्यान रक्खना चाहिदियां जैदा किश बाह्रै दा असें ई नेईं खाना चाहिदा असें ई जि'यां साढ़े घरेआह्ले चांह्दे न ते उ'आं करना चाहिदा असें ई जि'यां आखदे न ओह् आखदे न जैदा खेढो बी नेईं ते जैदा पढ़ो बी नेईं पढ़ना बी जरूरी ऐ ते खेढना बी जरूरी ऐ खेढना होई जा बैट बाल होई गेआ संतोलिंयां होई गेआ खो खो कबड्डी बैडमिंटन माड़ा मुट्टा खेढी गै लैन्ने आं जैदातर खेढ़ बिच आई कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी च एह होई जंदा कि सत्त ओह्कड़ी साइड इक टीम बनदी इक टीम एह्कड़ी साइड बनदी दोनों दौनें टीमां रली मिलियै अस खेढने होन्ने आं इक जंदी हारी ते दूई जंदी जित्ती अते ओह्दे बाद डोगरी गेम बी असें बड़ा जैदा और एह्दे बाद डोगरी बी असें बोलनी डोगरी गै साढ़ी शान ऐ अस डोगरी बोलगे ते अस अपने बच्चे ई सखागे अगर असें ई गै डोगरी निं औगी ते असें असें ई साढ़े बच्चे पुच्छना तुस केह् बोलदे हे असें अगर मम्मी डैडी तुसें ई डोगरी पढ़ने आं असें ई पैह्लें डोगरी नेहीं औंदी हून असें ई सखांदे न साढ़े औंदी हून असें इत्थै आह्नियै कालेज च आह्नियै डोगरी सब्जैक्ट रक्खेआ हून असें ई इन्नी इन्नी उत्सुकता ऐ असें डोगरी पढ़ी दी होंदी साढ़ा असें किन्ने शैल बी जाना हा पैह्ले असें ई ऐसा किश टापिक दित्ता गै निं पैह्ले सकूलें च ते डोगरी पढ़ाई गै हून इत्थै आह्नियै पढ़ानें आं अते हून असें ई पता चलेआ की डोगरी दी किन्नी वैल्यू ऐ ते किन्नी होनी चाहिदी डोगरी गेमां डोगरी च गै बोलना डोगरी च गै नच्चना खाना पीना जो बी ऐ ते में इ'यै अरदास ऐ हून तुस बी सारे डोगरी बोलो ते अस बी बोलगे